مہاراشٹر حکومت نے اسکولوں میں زیادہ بھیڑ کو کم کرنے کے لیے نئے اسکولوں کی تعمیر کے منصوبہ کا اعلان کیا ہے اس منصوبہ کے تحت ریاست بھر میں دس ہزار نئے اسکول تعمیر کئے جائیں گے مہاراشٹر حکومت نے موجودہ اسکولوں کی بڑھوتری کے لیے بھی فنڈس فراہم کئے ہیں اس سے اسکولوں کے لیے کلاس رومس لائبریریوں اور دیگر سہولیات کی تعمیر میں مدد ملے گی مہاراشٹر حکومت نے خصوصی اسکولوں کی فراہمی بھی شروع کی ہے یہ اسکول ان طلبا کے لیے ہیں جو جسمانی یا ذہنی طور پر معزور ہیں خصوصی اسکولوں میں طلبا کو ان کے ضروریات کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے مہاراشٹر حکومت نے ٹیکنالوجی کی تعلیم پر توجہ دینے کے لیے بھی اقدامات کئے ہیں اس سے طلبا کو جدید وسائل کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملے گی مہاراشٹر حکومت نے اساتذہ کی تربیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کئے ہیں اس سے اساتذہ کو جدید تعلیمی طریقوں سے آگاہ ہونے کی مدد ملے گی